اتر پردیش میں پڑھائے جانے والے اور تحقیق کیے جانے والے ایس ٹی ای ایم کے متعلق بڑے بڑے تعلیمی میدان ہیں مثال کے طور پہ لکھنؤ یونیورسٹی ہے کان پور یونیورسٹی ہے اور پٹرولیم انجینیرنگ کمپیوٹر سسٹم انجینیرنگ وغیرہ جس میں قابل لڑکے پڑھتے ہیں اور وہاں سے علم حاصل کرکے نکلتے ہیں اور اس سے ہمارے ملک کے اور اتر پردیش کے نام روشن کرتے ہیں اور ہمارے نظر میں بہت سارے ایسے ہیں وکیل ہیں اور انجینئر ہے موجود ہیں جو اپنے علمی سرگرمیوں کے ذریعہ سے اپنا انہوں نے معاشرہ کا اپنے علاقہ کا نام روشن کیا اور اس وقت وہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور اپنے ملک کو روشن کر رہے ہیں اور اپنے ترقیات بھی کر رہے ہیں اور اس سےخوب پیسے بھی کما رہے ہیں ترقیات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک اچّھی زندگی گزار رہے ہیں اس کے ذریعہ سے اپنی معاشی حالات اور بزنس وغیرہ میں خوب مدد ملتی ہے اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں خوب فروغ دے اس میں جانا بھی چاہیے کیونکہ اس میں بہت سارے فوائد بھی ہے اور اس سے بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جانا چاہیے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس سے گاؤں سماج میں ان کی عزّت بھی بڑھتی ہے